ग्रामीण और शहर क्षेत्र में खेल खेलने में बहुत अंतर है ग्राम में खिलाड़ियों को प्रॉपर सामान उपलब्ध नहीं हो पाती है उसी तरह शहर में सभी चीज़ें आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराई जा सकती हैं तथा इसी वजह से ग्रामीण लेवल में खेल का स्तर थोड़ा पिछड़ा हुआ है शहर की अपेक्षा तथा शहर में खेल खेलने के साथ साथ बहुत सारी परेशानियों के साथ कोई भी कंप्रमाईज हो सकता है परंतु गाँव में यह नहीं होता गाँव में खेल खेलने के लिए ग्रुप में सभी लोगों के साथ खेला जाता है वहीं शहर में सुबह सही टाईम पर सब काम अपना काम कंप्लीट होकर सभी एकत्रित हो जाते हैं परंतु यह समस्या गाँव में आती है गाँव में सभी लोग अपना अपना सही समय नहीं दे पाते हैं तथा ऐसे बहुत दिक्कत होती है किसी भी खेल को खेलने या शुरुआत करने में अपेक्षाकृत शहर में वह काम आसानी से हो जाता है